पैह्ली बार में टीचर डे आह्ले दिन कार्ड बनाया उसी डैकोरेट कीता ते बताया कि टीचर असें कि'यां पढ़ाया हा इ'यां अस बजारा बी कार्ड खरीदी सकदे हे पर ओह्दे अस जज्बात नी पाई सकदे हे अपने ते आपूं कार्ड बनाने दा एह् फायदा होंदा कि अस अपने जज्बात बताई सकनें